बे जायगायाव नुनाय दाउफोरानो जाबाय गोसोम गाबनि फाख्रा सिख्रा गाबनि गुफुर गाबनि आरो बायदि रोखोमनि गाबफोरनि दाउखौ नुनो मोनो आरो बबेबा दाउआ नुनायाव फिसा आरो बबेबा दाउफोरा नुनायाव गेदेर बेबायदि जायो आरो माखासे दाउफोरा दैयाव आदार नागिरो आरो माखासे दाउफोरा बोरियाव आदार नागिरनायखौ नुनो मोनो आं मोजां मोननाय दाउनि रोखोमानो जादों दैयाव थब्ल'नानै आदार नागिरनाय आं दैयाव थब्ल'नानै आदार नागिरग्रा दाउखौ मोजां मोनो मानोना दैयाव दाउफोरा दाउफोराबोदि दैयाव लोहाबनानै आदार नागिरनो हायो बेखौ आं जोबोरैनो सिन्था खालामो आरो बेफोर दाउफोरानो बोरियावबो आदारखौ जानो हायो